हैलो हां जी हां हां जी कोई गल्ल निं तुस आई जाएओ गढ़ियै दकान मेरी ते चार पंज दिन तुसें औना पौना लगातार हां चार पंज दिन औना गै मतलब कि इक हफ्ता लग्गी गै जाना ठीक होने गी हां ते आई जाएओ भी तुस खर्चा पंज छे ज्हार रपेआ औना इन्ना हारा आई गै जाना साफ करना पौंदी बड़ा ट्रीटमेंट होंदा तुसेंगी पता हां ते तुस आई जाएओ कोई गल्ल निं हां नेईं नेईं ठीक होई जानी पूरे तरीके दी ठीक होई जानी ठीक ठीक ऐ ओके ठीक ऐ